हेलो गुड आफ्टरनून मैम जी वहीं बात हो रही है जी जी जी मैम आपको कितने सीटर कार बुक करना है ऐसा आप बता दीजिए अच्छा जी मैम उसमें मतलब उस हिसाब से वैसे गाड़ी बुक हो और आपका टोटल अमाउंट तीस से चालीस हज़ार रुपये लगेगा मैम नहीं नहीं मैम इसमें खाने वाने का नहीं सिर्फ़ ट्रेवल का लगेगा ट्रेवल चार्ज और वह उसमें जो पेट्रोल वगैरह का है वह खर्चा और वह जो ट्रेवल रुट्स का लगता है वह खर्चा वह लगेगा मैम जी मैम आप और और भी ट्रेवल एजेंट से पूछ सकते हो इतना ही खर्चा आता है मैम जी मिल सकता है न मैम गाइड भी मिल सकता है गाइड उसका चार्ज अलग एक्स्ट्रा बैठेगा मैडम

मैम कम तो हो सकते हैं पर वही है आप किस तरह की गाड़ी बुक करते हो लग्जरी बुक करना है आपको कैसी बुक करना है उसके ऊपर भी चार्जेज रहते हैं मैम जी मैम आपको आकर वहाँ पर आकर ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल्स में आपको आकर बात करना है आपको बताना है कैसा क्या आपको कहाँ जाना है तो वैसे आपको बुक करना पड़ेगा मैम मैम सुबह ग्यारह बजे से रात के ग्यारह बजे तक खुला रहता है मैम जी थैंक यू